बारा जुलय एकुणिशे सदुसश्ट वीस जानेवारी एकोणिशें त्रेसट सव्वीस जून एकोणिशें शहात्तर सात फेब्रुवारी एकोणिशें सत्त्यातर तीन ऑगस्ट दोन हजार दोन